हाँ हमरा अपन स्थानीय बैङ्कसँ बैङ्कसँ बहुत सहायता भेटै छै जेना कि हमर गाम हमर गाममे ग्रामीण बैङ्क अइ ओहिसँ हमरा लोनो भेटल यऽ जेना जेनाकि अपन गाममे यऽ तऽ हमरा कोनो भी पैसा जमा करै के यऽ निकालै के होइए तऽ अपन हम ग्रामीण बैङ्कमे अकाउण्ट खोलवा लेने छी हमरा पैसा जमाके करैके पैसा जमाके जमा करैके मोन होइया तऽ हम कखनो अपन बैङ्क गामके बैङ्कमे जा कऽ जमा कए दै छियै कखनो निकालि लै छियै अगर इएह बैङ्क हमर गाममे नहि रहतियै तऽ हमरा सबके बड़ दिक्कत होइत यऽ सुपौल सुपौल जिला जाइ पड़ैत यऽ जाइके लिए लोकके सोचै पड़तै तैयार होइ पड़ैत यऽ तब जाइतिए तकर बाद सुपौल जाइ के लिए पाइयो लगै छै पर अपन ग्रामीण बैङ्कमे जाइके लिए कोनो पाइ नहि लगै छै लोग कखनो जा सकैए आओर धार्मिक समूह सँ हमरा सभके कोनो आर्थिक सहायता नहि भेटल यऽ आओर लेकिन हमरा अपन स्थानीय बैङ्कसँ बहुत सहायता मिलल यऽ लोनो भेटल यऽ आओर कखनो भी बैङ्कमे कोनो काम होइए तऽ हमसब तुरन्त चलि जाइ छियै हमरा सबके कोनो दिक्कत नहि यऽ आओर इएह हमरा अपन गामके बैङ्कसँ हमरा इएह सहायता मिलल यऽ